हम अपने स्कूल में पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखे हैं जो कि हमें एक कॉपी ड्राइंग की मिलती थी जो कि हम उस पर ड्राइंग बनाते थे नेचुरल चीजें बनाते थे फल फूल या किसी का फोटो जो कि हमें दिखाया जाता था उसे हम लोग स्कूल में क्लास में मैं किसी द्वारा माध्यम द्वारा हमें बनाया सिखाया जाता था और हम लोग उसे बनाते थे और स्कूल में सिखाई गई पेंटिंग के बारे में जो अनुभव हमें आज तक मिला है वो बहुत ज़्यादा है जो कि हमें आज तक हमने बनाई एक पेंटिंग हमने बनाई थी क्लास सिक्स में जो कि हमें बहुत अच्छी थी उसमें नेचुरल चीजें थी जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उसमें पेड़ झरना आदि सभी पेड़ बारे में हमने चित्र बनाई थी और उसमें सभी प्रकार की चित्र बनी हुई थी जो कि हमें भी पसंद आई हमें सभी लोगों को पसंद आई थी वो आज तक हमें जो कि हमें हमेशा याद रहेगा कि ये पेंटिंग हमने बनाई थी और पेंटिंग के बारे में कुछ वैसा अनुभव जो की है बहुत है और जो था